पंद्रहां जनवरी ॿ हज़ार छ्ह चौॾहां फ़रवरी ॿ हज़ार उणिवीह तेरहीं मार्च ॿ हज़ार वीह वीह ऑक्टूबर उणिवीह सौ चोहतरि सोरहां मार्च उणिवीह सौ ॿाहतरि ॿावीह मार्च ॿ हज़ार टे